साढ़े जुआन लोकें दी इ'यै राए ऐ जागतें जुगतें दी कि साढ़ै ग्रांऽ च जेह्का खेतीबाड़ी करना चाहिदी ऐ असें कि ओह् कि'यां करना चाहिदी कि सारे हां पैह्लें असें अपनी मिट्टी टैस्ट कराना चाहिदी मैहकमें आहलें कोला ते फ्ही जा'इर दिक्खना चाहिदा कि एह्दे च कोह्की फसल होंदी ऐ जेह्की ते फसल ज्यादा होंदी होग ओह् चैक कराना हा बाद उयै फसल लानी चाहिदी फसल मैह्कमा आहला हां राए लेइयै उंदे शा बीऽ लेइयै उस्सै तरीके कन्नै फसल लानी चाहिदी फ्ही फसल लाने हा बाद असें एह् चैक कराना चाहिदा पैह्ले कि साढ़ा सोहै कोह्की फसल होंदी सिरकने कोह्की फसल होंदी कोह्के मौसम च कोह्की फसल लाना चाहिदी ते कोह्का बीऽ लाना चाहिदा ते मैह्कमा कशा पूरी असें सलाह् लेइयै उं'दी बीऽ राह्इयै ते पूरी खेती बाड़ी करनी चाहिदी ते पूरा उं'दे जे बोलन ओह् के किन्नी मात्रा च राह्नी किन्ने जगह् च मतलब किन्ने कनाल च किन्नी मात्रा उ'न्ना सुट्टनी चाहिदी ते मैह्कमा आह्ला असें केह् करना चाहिदा के दुआई शुआई दा बी पूरा इंतजाम करवाना चाहिदी उं'दे हा ही दुआई लैनी चाहिदी उ'यै दुआई सुट्टनी चाहिदी ते इयां करियै असें जेह्की अपनी खेती बाड़ी करना चाहिदी इस गल्लै इस च जेह्का दौर चला दा एह्दे बिच्च ते पूरा असें खेतीबाड़ी करियै पूरी मैह्नत करियै ते फसल अपनी गी असें कड्डना चाहिदा पूरा फायदा लैना चाहिदा असें अज्जकल सरकार बी मैह्कमा आह्ले दे थ्रू असेंगी बड़ा सारा फायदा दिंदी ऐ सारें अपनी सब्सिडी उप्पर जेह्का बीऽ थ्होंदे न सब्सिडी उप्पर गै साढ़ी जेह्की फसल होनी ओह्दा फायदा होना चाहिदा इ'यै तां होनी चाहिदी सारा फायदा